ہاں ہیلو جی میں احمد بول رہا ہوں ہاں میم سب مِل جائے گا میرے وہاں ریٹ مارکیٹ سے بہت اچھا ریٹ رہتا ہے اور ہر دُکان سے آپ کو کم کا مِلے گا تھوک وکریتا دُکان ہے میری ہاں اب ہم بیس پرسینٹ آپ کو دے دیں گے سب اچھے ہیں آئیے ایک دفعہ ہماری شاپ پہ آ کر دیکھ لیجیے کیسا ہے ایک فائل بیس روپئے کی آتی ہے

کاپی ہے دس روپیے سے لے کے سو روپیے تک کی ہے ریٹ میں جیسی کاپی ویسا پیسہ یہ سب ہے میرے پاس شام تو صُبح نو بجے سے لے کے شام آٹھ بجے تک ہاں

ٹھیک ہے ٹھیک ہے